मां मुंहिंजी ज़िंदगीअ में अहिड़ी इलाही जॻहियुनि ते वियो हूंदुमि जिते उमीद खां थोरो वधीक ई सुठो हुजे पर मां तव्हांखे हिकिड़ो उदाहरण ॾियां त असां हिकु दफ़ो दोस्तार हितां जूनागढ़ खां सठि किलोमीटर परे सासन गिर आयलु आहे उते जिते माण्हू फ्रेश थियण लाइ रिज़ोर्ट्स आहिनि शीहनि जो उते सॼो ठहियलु आहे तव्हां नेट ते बि कॾहिं ॾिठो हुजे त देवरिया पार करे आहे उते झंगलि सफ़ारी थींदी आहे उते सभु माण्हू वेंदा आहिनि त असां बि दोस्त शनि रवि जी जेकी रजाऊं ईंदियूं आहिनि हॉलीडेज़ उन में विया हुआसीं त उतां खां दोस्तारनि चयो की हितां खां ई पासे में हिकु जमजीर वॉटर फॉल भाई झरिणो पाण चवंदा आहिनि हितां खां कलाकु ॾेढ जो ई रस्तो आहे पाण उते थी अचऊं कुझु अलॻि ई नज़ारो हूंदो भाई मां इअं न वीचारियो कि कुझु उते छा हूंदो कीअं हूंदो भई हूंदो झरिणो अहिड़ी रीति न करे असां ॿिए ॾींहुं सुबूह उतां निकितासीं जमजीर जे लाइ असां बाइक्स खणी करे निकितासीं त रस्ते जो जेको नज़ारो हुयो भाई जेके अलॻि अलॻि पहाड़नि जा जेके हूंदा आहिनि रस्ता नज़ारा कुझु अहिड़ो अलॻि ई नज़ारो हुयो जेको मां धारियो ई न हो की भाई हेॾो सभु कुझु हिन अहिड़े पासे बि आहे जेको असांजे घर खां इलाही परे न ॿीं कलाकें जे रस्ते में हेॾो सभु सुठो आहे जीअं ई असां हुते जमजीर वॉटर फॉल ते पहुतासीं जेको सासन खां पंजाह सठि किलोमीटर ई परे आहे मामूली हिकु ॾेढ कलाकु रस्तो आहे उते कुझु अलॻि ई नज़ारो हो जेको मां झरिणो हो भाई धारियो हो पाणीअ जो हूंदो आहे पर उन खां कुझु अलॻि ई शइ ॾिसी करे ई इअं अखियुनि खे थियो की भाई मां अॼु ताईं मां छो न आयो आहियां मां हींअर अठावीहें सालें जो आहियां पर अठावीहें सालें में मां हिकु दफ़ो बि हिते न आयो आहियां पर हाणे अहिड़ो थी वियो आहे की असां साल खन में उते वेंदा ई वेंदा आहियूं कुझु अलॻि ई नज़ारो आहे उते माण्हू नास्ता ॿास्ता खणी करे ईंदा आहिनि विहंदा आहिनि की खुलो नज़ारो थधी थधी हवाऊं फैमिलीज़ सभु आहिनि ऐं सियारे में उते चवां त उते भाई उते गरमु गरमु ॾोॾो खाइण जो मज़ो कुझु अलॻि ई आहे ऐं सर्दीअ जो जेको काओ थींदो आहे काड़ो उहो बि उते मिली रहंदो आहे त उते वञी करे विहणु करणु वारतारण जो मज़ो खणणु कुझु अलॻि ई नज़ारो हुयो त उहा हिकु मस्त शइ हुई मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी जेको भाई मां अॼु ताईं न वियो हुयुमि पर हाणे भाई असां दर साल उन जॻहि ते वेंदा आहियूं